کنویں سے پانی نکالنا اب تو ناپید ہو چکا ہے کیونکہ کنویں کنویں کا جو زمانہ تھا وہ اب جا چکا ہے اور اب موٹر کے ذریعہ پانی ٹنکیوں میں چڑھایا جاتا ہے پھر وہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی اگر کہیں پر ضرورت پڑ جائے تو برقی موٹر کا استعمال کیا جاتا ہے اس طرح اس طور پر کہ پہلے کنویں کی گہرائی کو ناپ کر اس کی گہرائی کا اندازہ کر کے کہ اس میں پائپ کو کیسے منسلک کیا جائے پھر پائپ کو اچھی طرح سے اندر داخل کیا جائے کہ وہ کہیں سے کمزور نہ پڑ جائے پڑ سکے پھر اس کے باہری حصہ میں جو کسی جگہ برقی موٹر کو لگایا جائے اور برقی موٹ جو برقی موٹر میں کنویں میں داخل پائپ کے ایک حصہ کو کسی دوسرے پتلے پائپ کے ذریعہ برقی موٹر میں لگایا جائے پھر اس کو مضبوطی سے باندھ دیا جائے کہ کہیں سے وہ کمزور نہ پڑ جائے پھر اس موٹر کو بجلی کے ذریعہ چالو کیا جائے تو کنویں سے پانی نکل جائے گا